جی میں نے جوتا خریدا تھا تو میں نے مجھے بس اُمید تھی کہ بہت اچھا رہے گا لیکن جو ہے میں نے خریدا تو لیکن اُس کی بہت ہی نیگیٹو ایکسپیریئنس تھا میرا اُس کے ساتھ بکاز میں ایک دفعہ میچ کھیل رہا تھا تو پھر تھوڑا سا میں تیز دوڑا جس کی وجہ سے جو ہے اُس کا سول لگ بھگ ڈیم نکل گیا اور جوتا جو ہے بہت ہی خراب ایکسپیریئنس دیا اُس نے مجھ کو اور وہ کچھ مہینے ہی سسٹین کر سکا ایک یا دو مہینے سسٹین کیا اُس کے اُس سے زیادہ وہ سروائیو نہیں کر پایا اور وہ کافی زیادہ قیمت میں مطلب اچھا اُس قیمت میں اچھے جوتے مل جاتے مجھ کو تو وہ نے بہت نیگیٹو اِس لیے رہا میرے لیے کیوں کہ مجھے اُمید تھی کہ یہ کافی اچھی اِس کی وہ ہوگی لیکن اُمیدوں پر وہ کھرا نہیں اُترا